हलो ऐं तव्हां राखी डाक्टर था ॻाल्हायो हा दरसल मुंहिंजी आहे न थोरे ॾींहनि खां तबियत ॾाढी ख़राबु थी हले हीअं बारिश जो मौसम थींदो आहे न त अन मुंहिंजो आहे न तबियत ॾाढी ढिली ढिली थी वेंदी आहे हीअं मूंखे बुख़ारु ज़ुकाम लॻो पियो आहे त मूंखे तव्हांजो कुझु इलाजु ॿुधायो न मां छा कयां बरिसात जीअं बरिसात जो मौसम थींदो आहे न त आहे न मुंहिंजो मतिलबु सॼो शरीरु ढिलो पइजी वेंदो आहे ऐं आहे न सुस्ती सुस्ती सुस्ती चढ़ंदी आहे मूंखे हा हा ॿियो त मूंखे इअं पेट में बुख़ारु ज़ुकाम लॻो पयो आहे ऐं पेट में इअं थोरो ॾींहनि खां लॻो पयो आहे मूंखे हा त तव्हां हीअं ई त तव्हां हीअं ई आहे न दवा कान था वठी सघो ॾेई सघो अछा अछा अछा अछा अछा अछा अछा त मूंखे हिकु त पेट में बि सूरु लॻो पयो आहे ऐं ॿ टे ॾींहनि खां ऐं भाई आहे न उल्टियूं उल्टियूं लॻी पयूं आहिनि हिन मौसम में मुंहिंजो इअं थी वेंदो आहे पहिरियों त मां सही हूंदी हुयमि ठीकु थी वेंदी हुयमि दवाऊं वठण सां लेकिन आहे न हाणे त हिन बार त मुंहिंजी दवाउनि सां बि ठीकु कान थो थिए हा ह्म्म हा अछा अछा त तव्हां मुंहिंजो नालो लिखी लायो जे भाई आहे न त तव्हां जी क्लीनिक किथे आहे तव्हां जी हा हा अछा त तव्हां मुंहिंजो नालो त लिखी लायो लेकिन मां चवां पई की हा मुंहिंजो नालो योगिता आहे ऐं मुंहिंजे सॼी जेका बीमारी आहे उन जो इलाजु थी वेंदो न हा हा अछा अछा हा ऐं हा हा तव्हां नाम त लिखी रखो मुंहिंजो ऐं मां अची वेंदमि हान ठीकु आहे हिन में त हिते किथे हा हा ठीकु आहे